وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ خیریت سے ہیں جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں فرمائیں جی جناب بک شاپ آنر بات کر رہا ہوں کس کس سلسلے میں آپ کو بات کرنی ہے اچھا اچھا جی جی بالکل آپ کو کتابیں مل سکتی ہیں کتنی تعداد میں چاہئیں اور ہمارے یہاں مکمل رعایت کے ساتھ ملتی ہے کتابیں بےفکر رہیں کتنی کتابیں چاہئیں اور کس ٹائپ کی کتابیں چاہئیں وہ ہمیں لیسٹ فراہم کریں میں آپ کو مکمل طور پہ وہ تمام چیزوں کی رہنمائی کروں گا بتائیں آپ کو کتنی کتابیں چاہئیں اچھا اچھا ڈسکاؤنٹ فی الحال ہمارے یہاں دس پر سینٹ ہے ہر کتاب ہر کتاب پہ باقی آپ اگر زیادہ لیتے ہیں تو پھر اس سلسلے میں ہم دونوں سہمتی سے بات کر لیں گے کہ کتنا پر سینٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے مکمل رعایت کی جائے گی بتائیں اچھا اچھا تو میں آپ کے لیے پندرہ پر سینٹ کر دوں گا آپ زیادہ کتابیں بھی تو لے رہے ہیں اور آپ طالب علم ہیں تو اس سلسلے میں میں اس پہ غور و خوض کر رہا ہوں تو میں پندرہ پر سینٹ کر دوں گا آپ کے لیے ارے اتنا تو نہیں ہو پائے گا بٹ یہ ہے کہ جب آپ اتنا بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں بیس پر سینٹ رکھتا ہوں ٹھیک ہے او اور آپ لیسٹ بھیجیں میں آپ کو کتابیں فراہم کرواتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ